नमस्ते जी हमारे घर में शादी पड़ी है और मुझे कुछ रिंग की ज़रूरत है अंगूठी जैसे अंगूठी तो आप क्या रेट से देंगे और अच्छा सा अच्छा सा नाम होना चाहिए उसमें डाइमेन डिजाइन

ठीक है तो फिर थोड़ा बता देंगे हम समझ लेंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी ना

अच्छा तो अंगूठी कितने में तैयार हो जाएगी बताइए अच्छी से अच्छी कितने ग्राम कितने लिए यह बताइए ग्राम की बात मत पूछिए मुझसे मुझसे यह बात कि अंगूठी कितनी अच्छी सी अच्छी मिले देखने में सुंदर लगे और उसी हिसाब से मुझे

दो ग्राम की अंगूठी कैसी होगी अई दो ग्राम की अंगूठी तओ एक दम हल्की फुल्की अब क्या ऐसा अंगूठी हम दे देंगे कि आज देंगे कल टूट जाएगी नहीं मुझे मज़बूत अंगूठी और अच्छी क्वाल्टी का हाँ ठीक है तओ बताइए हाँ बताइए बताइए अच्छा फरमेल्टी पूरी करने के लिए

तओ बेटे का बता दीजीए माने मूल धन बताइए की अंगूठी कितने में पड़ेगी

अच्छा अच्छा थैंक यू